جی ہاں میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ کی گئی ہو جس کا نام گیتانجلی ہے یہ کتاب مجھے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن آج تک میرے یہ سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی میں نے اس کو پسند کیا کیونکہ میں نے لوگوں کے ریویو سنے یہ یہ مجھے اس وجہ سے بھی پسند نہیں آئی کیونکہ یہ گیتانجلی ایک ناول ہے اور ناول مجھے پسند بھی نہیں ہے نہ اور یہ میں بہت کم پڑھتا ہوں ناولس میں بہت کم پڑھتا ہوں میں زیادہ تر پسندی میری زیادہ تر پسندیدہ کتابیں شعر و شاعری کی ہیں جسے میں پڑھتا ہوں بےحد پسند کرتا ہوں